नमस्ते जी हमें कूलर लेना है हमें बीस लीटर वाला कूलर लेना है जो अच्छा वाला कूलर है वही लेना है बीस लीटर वाला ठीक है हँ हम आएंगे देखने के लिए दिखाओ जी

हाँ जी बार बार नहीं खरीदने एक ही बार खरीदना है हमें कूलर वही बीस लीटर वाला दिखा दो गर्मी बहुत हो रही है हाँ छोटे वाला चाहिए छोटे परिवार हैं छोटे ही अच्छा है नहीं जी हमें छोटे चाहिए जगह भी तो होना चाहिए रखने के लिए कूलर छोटे वाला सही है छोटे परिवार है ना इसीलिए छोटा ले रहे हैं बीस लीटर वाला ठीक है देख लिए हम छोटे वाला सही है हाँ हम बीस लीटर वाला ले रहे हैं अगर खराब हो जाएगा फिर दूसरा ले लेंगे अभी छोटे चाहिए हमें फाइल कितने में दोगे अरे यार कितने में दे रहे हो भाई साहब चलो ठीक है ज्यादा महंगी दे रहे हो दस हज़ार में दे दो दस हज़ार हमें दे दे दो उतने में मैं दस हज़ार में दे दो देना है तो दे दो नहीं मना कर दो जी हाँ मान लेने आए हैं हमे बीस वाला दे दो हम वही लेंगे बस और क्या होगा बीस ही वाला देखेंगे छोटे वाला हाँ नहीं जी छोटे लेना हमें छोटे चाहिए